चिरां जिल्लायाव गिबियै हारि हिसाबै दंमोन बर' कसारि सानथालि आर बेयाव सोनाब बेंगलनिफ्राय फैनाय फिसा फिसा जाथि ओ जाथिफोर जेरै क'स रासबंसि बेंगलिफोर बेबायदि थासारिखौ नुदों आरो गिबिसिनै चिरां जिल्लायाव जोंनि बर' कसारि बर'फोर जोङो जायखौ जोङो दिनै जोंनि ओनसोलफ्राव नुयो आरो बे ओनसोलफ्राव ओ बिथांमोना ज' ज'यै बेबायदिनो गामिफ्राव खानानै थानायखौ जों नुबोदों आरो बेयाव गोबां रोखोमै हेफाजाब गावजोंगाव हेफाजाब होलायनाय थांलाय फैलाय खालामनाय बेबायदि थासारिफोरखौ जों नुयो हारिमु हिसाबै बर' हारिमुआ गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे बे ओनसोलावहाय गोहोम गोग्लैबोनाय हारि आरो बे हारिनि गेजेरजों गुबुन गुबुन रोखोमै हारिमुनि राव फोथांनाय बेबायदि जों खामानिखौ गावबागाव मावनायफोरखौ जों नुबोदों दिनै जोंनि बे ओनसोलाव बिसेस गिबिसिन दं हिसाबै जोंनि बर'फोरनि थासारिफोर जों मिनथिनो हायो आरो बिनि गासै थानाय जानाय गाननाय जोमनाय राव हारिमु बेफोर थासारिफोरखौ नायोब्ला मोनसे सोद्रोम गोनां मोनसे ओंथि गोनां बेबायदि जोंनि सोलिबोनाय मोनसे मिथिंगाजों सोमोन्दो लाखिनानै सोलिबोनाय मोनसे हारि जाय हारिनि गेजेरजों ओ गावबागावनि मोनदांथि एबा फोरमायथि सिनायथिखौ जों होनो हायो जोंनि ओनसोलावहाय गुबुन गुबुन रावफोर थानायखाय बे ओनसोलावहाय रावफ्रा एसे सोलाय सोल' बेबायदि जानायफोरखौ जों नुबोदों गोबाव समाव मेजरलि गोदो गवालपारा डिसट्रिक्ट जानायखाय बेवहाय बिसेस ओ बेंगलि मोनसे रावा गलपारिया मोनसे तुरा बे जायगायावहाय ओनसोलावहाय गोसारनानै दं ओरै ओ रावनि गेजेरजों गोहोम गोग्लैनायखौ जोङो नुनो मोनदों दा बेनि गेजेराव जोङो ओ बड' सानथालि बिसोरो मोनसे ट्रायबेल हिसाबैहाय जिउ खांनाय मिथिंगायारि खाथिसिन जानानैहाय जिउ खांनायफोरखौ बेबायदि थासारिफोरखौ जोङो नुनो हाहरदों